हॅलो हांव रुतुजा नायक शेळी साकून उलयतां हांवें तुमच्या रेस्टोरंटांत जेवणाची ऑर्डर दिल्ली तुमचो डिलिवरी बॉय अजून परयान पावूंक ना आनी तो म्हजो कॉलूय रिसीव करना हांव जाणून घेवपाक शकतां की तो म्हज्या कॉलाचे कित्याक आनसर दिना